जीअं त उल्हास नगर पंजे में चालीहा साहिब मंदर ते चालीहें जा विर्त चालू आहिनि त उते मौज लॻी पई हूंदी आहे चोवीह कलाक त असां उहो मौज वठण लाइ पंहिंजे कुटुंब सां गॾु हिकु ॾींहुं छॾे हिकु ॾींहुं उते वेंदा आहियूं सते बजे वेंदा आहियूं पोइ असां वञण सां उते अखो पाईंदा आहियूं मेणबती ॿारींदा आहियूं थोरा मंदर में शेवा कंदा आहियूं इनखां पोइ असां भॼन ऐं कीर्तन ॿुधण वेही रहंदा आहियूं जे उन भॼन गीत में एॾो आनंद अची वेंदो आहे ॿ कलाक इएं गुज़री वेंदा आहिनि जो असांखे ख़बर ई न पवंदी आहे इनखां पोइ जंहिं महिल चादर जो भॼन हलंदो आहे उहो ॿुधी करे पोइ असां घरु रवानो थियण लाइ निकिरंदा आहियूं पोइ असांखे उते दोनो मिलंदो उहो परसाद खाईंदा आहियूं उन में एॾो आनंद ईंदो आहे बुख ई सॼी मिटिजी वेंदी आहे ऐं असां ईअं चाहींदा आहियूं हिकु ॾींहुं छॾे हिकु ॾींहुं न वञू रोज़ वञू पर वक़्त जे तक़ाज़े जे करे असां रोज़ नथा वञी सघूं उहो असांखे ॾाढो दिलि में दुखु रहिजी वेंदो आहे भाई असां रोज़ नथा मथो टेके सघूं